मतलब जियां साढ़ी रियासी डिस्टिक ऐ अस आक्खी सकदे मानसून दा मौसम आई गेआ मतलब पैह्ले थोह्ड़े मतलब चिपचिपा नेहा मौसम होई जंदा जून दे बाद जेह्ड़ा जुलाई आई जंदा सारें कोला चिरें मतलब दिक्खा जाए ते जम्मू कश्मीर च बरखा आंदी ते जेह्ड़ी साढ़ी रियासी डिस्टिक ऐ इत्थे मतलब सिर्फ रेआसी डिस्ट्रिक्ट होर अस पूरे जम्मू कश्मीर गी लेइयै चलन ते इत्थें मतलब इत्थें अम्बें दी प्रोडक्शन बड़ी होंदी हून जियां रियासी होई गे लोक देसी अम्ब बगैरा बेचदे ओह्दी खेती छेती करदे ते ओह् ही मार्केट लेइयै आई जंदे हून सिर्फ मतलब जेह्ड़ा साढ़ा मानसून ऐ ओह् सिर्फ अम्बे आसें नी बाकी चीजें आसें बी बड़ा मश्हूर ऐ मतलब साढ़े उत्थें कन्नै मतलब जेल्लै बरखा दा मौसम होंदा निक्के निक्के बच्चे गलियें खेढदे पता लगी जंदा साढ़ै बरखा दा मौसम आई गेदा कन्नै एह् मतलब साढ़ी जेह्ड़ी डेली लाइफ स्टाइल ऐ उसी इन्ना इनफैक्ट नी करदा ऐ बट चिपचिप आह्ला जेह्ड़ा मौसम होंदा ओह्दे कन्नै ना मतलब इक ते ज्यादा बरखा होई जा ते ओह्दे कन्नै जियां साढ़ा प्हाड़ी इलाका ऐ ते इत्थें मतलब इक ते लैंडसलाईड होई जंदी ओह्दी प्राब्लम होई जंदी बड़ी ज्यादा ते दूआ ते एह आई गेआ मतलब रस्ते शस्ते बंद होई जंदे ते बरखा च बाह्र निकलना मुश्कल होई जंदा साढ़े आस्तै बाकी साढ़े उत्थे मतलब जेह्ड़ी मेन सिटी ऐ उत्थे ते इ'न्नी दिक्कत शिक्कत नी ऐ कि मतलब बरखा कन्नै किश होई गेआ बाकी साढ़ी जगह् जेह्ड़ी ऐ उत्थे बाड़ शाड़ कोला ते सेफ ऐ पर फ्ही बी जेह्ड़े मतलब जेह्ड़ी नदी दे कोल आह्ले इलाके होंदे न उनेंई दूर होना चाहिदा रीवर कोला ते जित्थे जेह्दी बजह कन्नै ना उत्थें मतलब लोकें दी जेह्ड़ी जान शान ऐ ओह्दी बी मतलब थोह्ड़ा रिस्क रौंहदा ते बाकी ते पूरा मानसून दा जेह्ड़ा तरीका ऐ ओह् मतलब साढ़े इ'यां लाइफ स्टाइल गी इन्ना मतलब इफ़ैक्ट नी करदा